हैलो तुस ओला में ओला दे इक आटो बुक करनी ही ते मिकी ओह् चाहिदी में जाना इत्थै थोह्ड़ा अपने अपने इलाके जाना ते इक ब्याह् हा में उत्थै जाना हा ते में ओला बुक करनी ही ते मिगी सनाएयो तुस कि जेह्ड़ा एह् अपना जेह्का उबर ऐ साढ़ा जेह्ड़ा आटो ऐ असें बुक करना हा ते ओह् किन्ने चिर धोड़ी इत्थै पुज्जी जाह्ग ते एह्दे आस्तै बड़ा फायदा होई गेआ अगर तुस साढ़े इत्थै असेंगी लैने आई जाह्गे ते तुस किन्ने जल्दी इत्थै पुज्जी जाह्गे कोई अद्धे घैंटे धोड़ी पुज्जी जाह्गे अस अद्ध घैंटे त्यार होने लग्गी जाना ते असें थोह्ड़ा जल्दी जाना उत्थै इक थोह्ड़ा निक्का नेहा इक फ़ंक्शन ऐ ते असें उत्थै जाना ऐ ते ते असें उत्थे जाना ऐ ते फेर तुस अगर जल्दी जल्दी जिन्ना आई जाह्गे ते अस बी जल्दी उत्थै पुज्जी जन्ना ते असें ओला बुक करनी ही थोहड़ी असें गड्डी जेह्ड़ी ओह् साफ सुथरी चाहिदी थोह्ड़ी ते थोह्ड़ी उच्ची नेही चाहिदी क्योंकि असें थोह्ड़ी प्हाड़ आह्ली साइड जाना उत्थै थोह्ड़ा रस्ता जेह्ड़ा ओह् खराब ते असें उत्थै रास्ता जेह्ड़ा ते ओह् थोह्ड़ा खराब ऐ ते उत्थै फेर थोह्ड़ी मुश्कल पौंदी ऐ जाने दी ते उत्थै जेह्ड़ी निक्की गड्डी ऐ ओह् नी पुजदी ऐ थोह्ड़ी असें बड्डी गड्डी चाहिदी जित्थें थोह्ड़ी उच्ची नेही होऐ जेह्ड़ी उच्ची नेही होऐ ते असें कोई सत्त बंदे जाने न जेह्दे बिच्च सत्त बंदे जेह्दे बिच्च सत्त बंदे आई आ मजे कन्नै अरामै कन्नै अस बेही सकन ते ओह्दे उप्पर अस जाई पान ते असें इक तुस लैने आई आओ इत्थै जेह्ड़े साढ़े सैल्ले तलाब ऐ इत्थै तुस असें तुस चुक्की लैएयो असें जेह्ड़ा जाना ऐ ओह् जाना ऐ असें बरमीन आह्ली साइड ऐ ते उद्धर असें जाना बरमीन आह्ली साइड जाना सानूं असें असें उत्थै जाना बरमीन जाना ते इक जेह्ड़ी लोकेशन ऐ ओह् में तुसेंगी भेजी दिन्नां थुआढ़े फोने उप्पर ते तुस टाइम उप्पर इद्धर पुज्जी जाएयो ते आ'ऊं तुसेंगी लोकेशन सेंड करना थुआढ़े नम्बरै उप्पर पर इस्सै साइड उप्पर ते जेह्ड़ा तुस टाइम तो टाइम जल्दी कोला जल्दी इत्थै पुज्जी जाओ ते होर मेरे भ्राऽ जा दे मेरियां भैनां जा दियां सारे पूरा इक परिवार जा दा असें होर होर गड्डियां बी चाहिदियां बाद बैल्ले अस मंगोआई लैगे जदूं असें जरूरत होगी ते असें उत्थै थुआढ़े कोला थुआढ़े कोला होर बी आर्डर करागे अस तुस टैमे ते पुज्जी जाएयो असेंगी थुआढ़ी सर्विस शैल लग्गग अगर थुआढ़ी सर्विस असेंगी अच्छी लगदी ते अस तुसेंगी होर बी अस तुसेंगी आर्डर देगे ते असें उत्थै गड्डी करनी असें ते असें उत्थै जाना ते जिन्नी जल्दी होई सकग तुस उन्नी जल्दी आई जाएयो ते ओह्दे कन्नै केह् होना कि सानू असें जल्दी कशा जल्दी उत्थै पुज्जनी साढ़ी मदद होई नि असें होर बी उत्थै केह् होना कि असेंगी फायदा होई ना ते होर बी असें उबर हल्ले जाना ते जेह्ड़ी उबर ऐ ओह् असें कलेक्ट करनी ते ओह्दा असेंगी फायदा होई जाना ते उबर जेह्ड़ी ऐ असें जेच जाना ते साढ़ी थोह्ड़ी गड्डी ऐ जेह्ड़ी गड्डी साफ सुथरी होनी चाहिदी उस गड्डी उप्पर असें अराम कन्नै ज्यादा कोई खराब होने आह्ली गड्डी बी नेईं चाहिदी कुदै अस खराब नी होई जाचै ते जेह्ड़ी साढ़ी ओला ऐ ओह् तुस बुक करी ओड़ो ते गड्डी साढ़ी जेह्ड़ी ओह् टैमा उप्पर जेह्ड़ी थुआढ़ी साढ़ी गड्डी ओह् पुज्जी जा अस टैमा उप्पर अपनी जगह उप्पर आराम कन्नै अस उत्थै पुज्जी आ